आयदनां धुवपाचे विशयाचेर उलोवपाचें म्हणल्यार आमगेर हांगा पयलीं कामेरीं कोणूय मेळना ताका लागून आमी डिश वाॅशर घेतला डिश वाॅशराचेर हेतून पद्दतीक साबणाच्यो गुळयो मेळटा त्यो घालपाच्यो एक गुळी घालपाची दिसाक आनी जीं आयदनां आसात तीं स्वच्छ धुवन निवळ धुवन वाटयो चमचे पेले बश्यो ताटां ये तेतूंक वेगळे वेगळे सेक्शन आसा त्या हेतून तीं तीं घालपाचीं आनी हें बंद करपाचें आनी मागीर ताजो बटन जो आसा चालू करपाचो तो चालू करपाचो तो केल्या नंतर तें एका वरान भितर तेजे सगलीं तीं निव्वळ जावन सुकून येता आनी मागीर उक्तें करून तें काडपाचें आनी खूब तेजो फायदो जाता उदकूय कमी लागता कामेरी मेळना म्हटल्या नंतर जे तो एक वेळ सेव जाता आनी वेळ सेव जाता आनी ताका लागून बेगीन जाता सगळें काम चड त्रास जायना इतलें बरें आसा आनी तेलकट आयदनां जीं आसा तीं निवळ करपा खातीर आमी प्रिल नाजाल्यार तो आयदनांचो साबण मेळटा तेजो वापर करून किंवां नाच्च जाल्यार मागीर पितांबरीचो वापर करपाक यूज करता आमी वापर करतात पितांबरी बी